हेलो कोन कोन माँछ छिए रखने हँ छोटका चाहे बड़का हुँ कोना कोना रेट हँ बोलिऔ हुँ आओर छोटकामे आएँ ओसब तऽ इहौँ मिलै हइ आओर रेट कोना बड़का उँह अहाँलग तऽ ओतबे महग रहै हइ आओर छोटकाके हाँ एक्के रेट हइ छोटकोके बड़कोके हुँ ओसब माँछ तऽ इहौँ मिलि जाएत बड़का माँछ कोना आँए कोना हइ रेट

कम नहि हेतै हुँ लैके रहै वएहसब एतेक दुइ किलो तीन किलो कम रेट रहतै तब ने बेसी रेट कहै छिए

कतेक दुइ किलो लेब हुँ हुँ अच्छा ठीक छै आओर छोटका माँछ से कोना

ठीक छै रखू